मेरे हिसाब से शहर जितना आगे बढ़ेगा तो हमारा देश और हमारा राज्य और हमारा गाँव मतलम हमारा ज़िला बहुत आगे बढ़ेगा लेकिन अगर सब लोग शहर चले जाए तो गाँव में कौन रहेगा और इसी लिए तो ट्राफिक जाम हो रहा है और शहर में जगह नहीं मिल रही है मतलब लोग रहने के लिए उनको जगह नहीं रह रहा है मतलब मिल रहा है तो ये सब असुविधाएँ देखने को मिलती है और एक अगर सब लोग शहर चले जाए सब लोग बोलेंगे कि हम नौकरी करेंगे सब लोग कहेंगे कि हम शहर में रहेंगे तो गाँव क्या होगा वो उस जगह का मतलब जो अमरा जान हम स्वांस में लेते हैं ना वो उसे जगह में घर जाएगा और अगर कोई इस मतलब फ़सल करने व उगाने के लिए कोई नहीं चाहेगा तो लोग कहेंगे तो लोग खाएंगे क्या ऐसे ही बहुत सारी दिक्कत होगी अगर सब लोग शहर चले जाएँ और ये तो दिक्कत की बात है और उसे मतलब गाँव में जो प्राकृतिक है जो पदार्थ है वो शहर में नहीं है शहर में हमेशा शोर शराबा से भरपूर रहता है लेकिन गाँव एक शांत जगह है जहाँ पर आप अच्छे से सुख से आप का जीवन बिता सकते है